हमारा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र फल की तुल गणना में पांचवे साथन पर और जनसंख्या के हिसाब से शायद सातवे स्थान पर उपस्थित है परंतु टेक्नोलोजी के मामले में हम अभी अन्य प्रगतिशील राज्यों की तुलना में पीछे हैं उसका कारण हमारे यहाँ की जनसंख्या का या हमारे यहाँ की अवाम का अनएजुकेटेड होना है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और ग्रामीणों में शिक्षा और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव होने के कारण वे इस इन कार्यों को आसानी से संचालित न कर पाने के कारण टेक्नालोजी से दूर होते जा रहे या उन्हें इनका उपयोग करने में असुविधा होती है इसलिए मध्य प्रदेश टेक्नालोजी के रूप में तेजी से विकसित नहीं हो पा रहा है परंतु आज के आज के नए युवा वर्ग जो निरंतर इस ओर प्रयास कर रहे हैं लोगों से नुक्कड़ नाटकों के द्वारा संवाद का आदान प्रदान कर उन्हें टेक्नालोजी के की जानकारी देकर की आप इसका उपयोग कर के आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं बढ़ावा दिये जा रहे हैं सरकार निरंतर प्रयास रत है कि प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक होकर अपने कार्यों को तकनीकी के द्वारा सु संचालित करे जिससे कम श्रम में समय बचा कर अधिक लाभ कमाया जा सके जैसे भारत हमारा कृषि प्रधान देश है कृषि में पहले मानव शक्ति का उपयोग ज़्यादा किया जाता था और अब हम तकनीकियों का उपयोग कर के कम समय में ज़्यादा लागत या उपज वाली फसलों का उपयोग उनका निर्माण कर सकते हैं पैदावार बढ़ा सकते हैं यदि टेक्नालोजी को समझें और उसमें रुचि लेकर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश शीघ्र ही भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष तकनीकी में प्रगति कर पाएगा